हमर सबके गाँवके अस्पतालमे जे छै से अहाँ कहय छै जे भीड़ नहि रहय छै आ इलाज जे छै से बढ़िआँ होइत छै ओहिमे जे छै से हमसब जे छै से जाइत छियै इलाज जे छै से इलाज कराबै छै कहियो काल अहाँ भीड़ भए जाइत छै जाहिमे अहाँकेँ जे छै से खराब तऽ नहि होइत छै बल्कि होइत छै से नीक होइत छै लेकिन इलाज जे छै से होइत छै हमरा सबकेँ नजदीकेमे जे छै से गामेमे जे छै से अहाँकेँ पड़ोसेमे जे छै से अस्पताल छै आ ओहिमे हम विशेषतः जे छै से देखबए छी सब किछु जे मने ओहिठमा व्यवस्था छै आ ओहिसँ हमसब जे छै मने खुश छी आनंदित छी ओहिसँ समय पर हमरा सबकेँ सब किछु भेंट जाइए